ہاں میں نے اپنے ملک ہندوستان سے باہر کا سفر کیا ہے اور وہ سفر میرا سعودیہ عربیہ کا تھا المملکۃ السعودیہ العربیہ اور وہاں جانے کا مقصد عمرہ کرنا تھا اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر مسلمان جانا پسند کرتا ہے اور ہرمسلمان کو وہاں جانا واجب ہے جو شخص صاحب استطاعت ہے صاحب مال ہے اس کو وہاں جانا ہمارے اسلام نے واجب قرار دیا ہے